وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کون اچھا اچھا دیکھیے بچوں کا ابھی ایگزام سے پہلے ہی جہاں تک ہو سکے بہت کوشش کی ضرورت ہے بہت محنت کی ضرورت ہے سب کو کہیے جو اچھے سے محنت کرے اور اُس پر جو ہے پوری توجہ اور دھیان دیا جائے جہاں تک ہو شک ہو سکے ایگزام سے پہلے تیاری ہونی چاہیے

بچہ بالکل کوشش کر ریا اُن بچوں کے پیچھے تب پوری توجہ اور پوری دھیان سے کوشش میں لگ جائیے اور دیکھیے چھٹے کلاس کے بھی ساتویں کلاس کے بھی بچوں کا بھی کورس سُننا ہے یا جو مکمل نہیں ہُوا ہے اُن لوگوں کے اوپر بھی دھیان دیجیے جو کوشش کریں بہت ہی محنت کی ضرورت ہے اِس میں اور ایگزام سے پہلے پورا تیاری کریں بالکل بہت اچھی بات ہے آپ نے بول